हँ हम जे छै से अपन कमा खटा कऽ जे छै से हम बढ़िआँके लेल अपना बच्चाकेँ पढ़े पढ़ा लिखा कऽ हम हुनका

बढ़िआँ नौकरी उकरीके शिक्षा दिएलियनि ओहिमे जँ ओ सफल भए गेलाह तऽ सफल भेलाके बाद हमरा जे छै से ओहिसँ कोनो फायदा ई भेल जे हम जे पहिले बहुत दिक्कतसँ जे मतलब पालन पोषण करै छलहुँ तऽ से आब हमर बच्चा जे छै से आब जहन बाहर गेल काम कए रहल यए तऽ ओ जे कमाइ छै कमाइ खटाइ छथि तऽ ओहिसँ हमरा बहुत बड़ा ताकत मिल रहल अछि ओहिके बाद जे छै से हमर अपनो ई बुझना जाइए नहि हम आब कोनो तरहक परेशानी हमरा नहि यए ताहि दुआरे मतलब अपना बच्चासभके कोशिश रहैए जे हुनका आगाँ बढ़यबाक लेल हमेशा कोशिश करी से ओहिसँ हमरा बहुत फायदा हैत आओर बच्चोकेँ चाही जे हम मतलब पढ़ी लिखी बा पिता या घरके नाम घरके मय नाम ऊँचा करी आओर अपनो हम कोनो ने कोनो शिक्षा के बारेमे बढ़िआँ जानकार करी ओहिसँ हमरा आगाँ काम देत ओहिसँ काम देलाके बाद जँ बच्चा सु जँ पढ़ि लिखि लेलक हमर ठीक ठाकसँ काम करय लगल तऽ ओहिसँ हमरा बहुत फायदा भेल आओर दोसर नम्बर हमरा पहिले बहुत कमजोरी छलय बहुत गरीबी छलय ओहिसँ हमरा समाजोमे केओ भी आदमी अगर कनिओ किछु बाजलहुँ तऽ दबाए देलक आब ईसभसँ जँ हमर जँ ताकत बनि गेल तऽ ओहिसँ हमरा समाजोमे लोक नीक नजरिसँ देखैए कमजोर हेय नजरिसँ नहि देखै अछि ताहिके आओर हमरा काम करैमे बड़ा आनन्द आबैए अपन मन बहुत ठीक ठाक रहैए मन बहुत ठीक ठाक रहैए हम सभतरहसँ ठीक छी